پیڑ پودوں کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں پیڑ پودے پر انسانی زندگی کا دار و مدار قائم ہے انسان کی زندگی کے لیے پیڑ پودے بہت اہم ہیں پیڑ پودوں سے ہی آکسیجن بھی ملتی ہے جو سانس لینے کے لیے مددگار ہے پیڑ پودوں سے جانوروں کو چارہ ملتا ہے اور جن کچھ جانوروں کو انسان اپنے غذا کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے پیڑ پودوں سے غذا بھی ملتی ہے سبزیاں پھل تیل اور ربر گوند معدنیات وغیرہ بھی ملتے ہیں پیڑ پودے نہ ہوں تو انسانی زندگی کا مکمل طور پر ہونا ناممکن ہے پیڑ پودے ہی مٹی کے کٹاؤ کو بھی روکتے ہیں اور ماحول کو بھی صاف کرتے ہیں پیڑ پودوں کی ہی وجہ سے ہی یہ بارش کا متوازن ماحول بنتا ہے اسی سے ہمارے ماحول میں شدھتا آتی ہے تحفظ ملتا ہے پیڑ پودوں کی ہی مدد سے ہی انسانی زندگی میں ترقی آتی ہے جس سے لکڑی وغیرہ بھی حاصل کی جاتی ہے اور اس کو ایندھن کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے آخرکار یہی کہا جائے گا پیڑ پودوں کی بنا انسانی زندگی کا ہونا ناممکن ہیں